ہیلو میری بات دانش کارپینٹر سے ہو رہی ہیں مجھے ایک ماڈولر کچن بنوانا ہے ڈھائی فٹ بائے دس فٹ ہے ایل شیپ میں ہے جب کچن بن رہا تھا جب بھی بنوا لیے تھے پتھر سے دیہاڑی اور ٹھیکے کے دونوں کے ریٹ بتا دیجیے اور ٹھیکے کے ریٹ بتا دیجیے ٹھیک ہے ریٹ آپ صحیح لگا لیجیے دیہاڑی پہ ہی کرانا ہے کاریگر کے تو ہزار لے لیجیے اور ہیلپر کے سات سو لے لیجیے ہم نے آپ کے کام کا کام کی بہت تعریف سنی ہے تبھی ہم نے آپ سے کہا ہے مجھے تو ایک دو دن میں ہی کام شروع کرانا ہے شاہین باغ اوکھلا اوکے اللہ